जीअं त असां वॾरा शुद्ध सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं गॾो गॾु पहाका बि चवंदा हुआ पर असां हाणे छा था कयूं हिकु अख़र बि हिकु सिट बि सिंधीअ में नथा ॻाल्हायूं हुन में हिंदी ऐं अंग्रेजी अख़रनि जो इस्तेमालु कयूं था जीअं त असां वॾरा कंहिंखें जनमदिन जो वाधायूं ॾींदा हुआ त चवंदा हुआ जनमदिन जूं लखे लखे करोड़ करोड़ वधायूं ऐं असां हाणे छा त चयूं हैपी बडे ॾिठो वियो आहे त सिंधी स्कूल बि सभु बंदि थी विया आहिनि त असांखे हाणे छा करणु खपे जीअं सिंधी ॿोली जीअंदी रहे त घर में ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु खपे ऐं जे सॼी हुते हिंदी ऐं अंग्रेजी अख़रनि जो इस्तेमालु घटि थिए ऐं सिंधी ॿोली जीअंदी रहे